हमर सभक क्षेत्रमे तऽ सभसे पैघ मधुबनी पेंटिंग मिथिला पेंटिंग सेहो कहल जाइत अछि ओ सभसे बेसी उभरल अछि बहुत दिनसँ ओकर प्रचलन अछि लेकिन पहिले तऽ घऽरे भरि रहै छलै आब ओ देश विदेश सेहो जा रहल अछि ओकरा बहुत बेसी प्रोत्साहन भेटलै जतय तक की ओकरा एकटा कॉलेजो यूनिवर्सिटीओ मे एकटा स्थान देल गेलै ओकर क्लास करबायल गेलै आओर देश विदेशमे तऽ बहुत प्रचलित भऽ गेल अछि सिक्की जे की हमरसभके घर सँ कनिय आगू रैमामे ओकरा राष्ट्र ओहिठाम राष्ट्रपति पुरष्कारसँ सेहो ओकरा सम्मानित कयल गेल छनि एक गोटाकेँ आओर मिथिला पेंटिंगमे तऽ कतैको गोटा राष्ट्रपति पुरष्कारसँ सम्मानित भेल छथि हर बेर आब तऽ हर बेर एक गोटाके राष्ट्रपति पुरष्कार भेटल भेट रहल छनि सालमे सू एक सूत सूती